جی ہاں ہمارے خیال میں میڈیا اور تعلیمی نظام میں اس زبان کی مناسب نمائندگی ہے اس میں ہماری پہلی چیز جو آتی ہے میڈیا میں نمائندگی ٹیلی ویژن ریڈیو اور اخبارات میں اردو کی اچھی خاصی نمائندگی ہوتی ہے شوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پر بھی اردو کا استعمال بڑھ رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بین الاقوامی میڈیا اور تفریح مواد میں اردو کی نمائندگی کم ہے اور دوسری چیز میں اس میں آتی ہے تعلیمی نظام میں نمائندگی سرکاری اور نجی اسکولوں میں اردو کو ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی اور کالجوں میں بھی اردو زبان و ادب کے پروگرامز موجود ہیں تاہم کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور اردو اردو کو اہمیت نہیں ملتی جو اسے ملنی چاہیے لیکن جو ہمارا اسکول ہے جعفرآباد میں ڈاکٹر ذاکر حسین میموریل سینئر سیکنڈری اسکول یہ اس میں بچوں کو اردو ہی سکھائی جاتی ہے انگریزی پر بھی دھیان دیا جاتا ہے تاکہ بچے کی انگریزی ویک نہ ہو لیکن بچے کو اردو سکھائی جاتی ہے تاکہ اسے اتنی اچھی اردو بولنی آ جائے وہ قرآن جو ہماری کتاب قرآن مجید اسے پڑھ سکے اس کے معنی پڑھ سکے اور لوگوں کو اردو پڑھا سکے اور یہ زبان میں تو کہوں سب بچوں کو آنی چاہیے اور سب ماں باپ اپنے بچوں پر ضرور دھیان دیں انہیں اردو بولنی ضرور سکھائیں